जय झूलेलाल मूंखे प्लास्टिक जा कंटेनर खपंदा हुया घर मां त मां उन ॾींहुं वरितमि लेकिन क्वॉलिटी एकदमि बेकार क्वॉलिटी हुई हलकी क्वॉलिटी हुई वजनु ही न हुयो कंटेनर में सफ़ा सना पतड़ा जहिड़ा कंटेनर हुया ढकणु बि उबितो सुबितो हुयो बराबरु बि बंदि न पियो थिए तेलु सफ़ा वहे पियो ढकणु बंदि करणु महिल टिफ़िन जहिड़ो खणी वञे को माण्हू अहिड़ो लाइक़ु हुयो ई न ऐं मूंखे हिकु सफ़ा मज़ो न आयो यूस करण में मां पैसा बि ख़र्चु कया पर शइ मूंखे ओहिड़ी न मिली